मां तव्हांखे अॼु बस जे बारे में ॿुधायां थो पियो इहे बस जेके आहिनि घणे भाङे सरकारी इहे सरकारि जी तरफ़ा हलायूं वेंदियूं आहिनि हिन बसियुनि में सीटियूं लॻल वेंदियूं आहिनि सीटियुनि में जेके पहिरीं सीट जेके सीट हूंदी आहिनि ॿ सिटियूं उहे बुर्ज़ुग लाइ हूंदियूं आहिनि ॿ सीटियूं जेकी आहिनि अपाहिज लाइ हूंदियूं आहिनि ऐं चारि सीटियूं जेके आहिनि उहे औरतुनि लाइ हूंदियूं आहिनि बाक़ी सीटियूं जेके आहिनि उहे आम पब्लिक लाइ हूंदियूं आहिनि हिन में हिनजो भाड़ो जेको आहे तमामु घटि हूंदो आहे ऐं हिन में मथे रखण लाइ सामान रखण लाइ जॻह हूंदी आहे ऐं हिन में अॻियां ॿिनी पासे दरियूं हूंदियूं आहिनि जंहिं मां हवा जेका आहे अची वञी सघंदी आहे जेके सीटियूं हूंदी आहे जेका पहिरीं पहिरीं सीट जेका हूंदी आहे उहा ड्राइवर जी सीट हूंदी आहे अंदरि हिकु कंडक्टर हूंदो आहे जेको टिकट ॾेई करे पैसा वठी करे टिकट ॾींदो आहे ऐं असांखे जिते लहिणो हूंदो आहे उते ॿुधाईंदो बि आहे मां हिकु दफ़े मुलुंद खां भांडुप हिन सरकारी बस में सफ़र कयो आहे जंहिं में हुन ड्राइ कंडक्टर मूंखे चङी तरह साथ ॾिनो